हैल्लो हां जी नमस्ते सर बस ठीक तुस सनाओ हांजी हांजी इ' ते होई निं सकदा में ते तुसें ताजा ही दित्तियां हियां अच्छा अच्छा कुसै कुसे नै खादियां ते नेईं पर मैं ते जेह्ड़े सवेरे पकड़ियां हियां ओह् ही तुसें पाइयै दित्तियां हियां तुं'दे सामने ते पाइयां ही में शैल शैल चलो कोई गल्ल निं में हां ओह् ते मिगी पता तुस इत्थुआं ही लैंदे ओ ओह्दा कोई इशू निं ऐ पर में ते अपने कोला इ'यां दिक्खियै पाई दियां हियां शैल शैल हून केह् पता हून केह् पता बिच अद्धी इक पुरानी पाई दी होगी कोई गल्ल निं अगली बार कोला ना में ध्यान देगी ते तुसें शैल शैल पाइयै देगी चलाओ तुसें और चाहिदियां हून चलो कोई गल्ल निं तुस मिगी ना सनाई ओड़ेओ जिस जेल्लै जिस बेल्लै तुसें चाहिदियां होगियां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ